घर में बग़ीचो ठाहिणु महांगो कोन आहे बसि ही त पै इछा अनुसारु ऐं पंहिंजे घर में जॻहि जे अनुसारु हूंदो आहे जे घर में जॻहि न हूंदे त घणेई माण्हू चोट ते गमला बोस ताईं अलॻि अलॻि प्रक्रारनि जा गमला रखी करे ऐं ठाहींदा आहिनि अगरि चोट ते न त घर जे ॿाहिरि अगरि बालकनी आहे त बालकनीअ ते बि किन्नी केतिरनि ई तरीक़नि जा गमला रखी करे बग़ीचो ठाहे छॾींदा आहिनि इहे पंहिंजी जॻहि जे अनुसारु ऐं शौक़ जे अनुसारु ई माण्हू कमु कंदा आहिनि ऐं उहो महांगो बि कोन पवंदो आहे